جی ہلو سر جی سر بتائیں آپ سر ہاں مل جائے گی سر ہاں مل جائے گی فارچونر فارچونر ہے انووا ہے اور ایکزیلو ہے سر انووا کا چارج کچھ زیادہ ہے تھوڑا سا وہ چالیس سے پینتالیس ہزار کے آس پاس ہے آپ کا یہ تو صرف ایک طرف کا ہے آپ دونوں سے تو زیادہ ہوگا پچاسی ہزار روپیے ہوگا سر جی ہاں ویسے اس سے چھوٹی گاڑی تو ہے لیکن اس میں جو ہے ساتھ فیملیز ہیں آپ تو سر اس میں نہیں آ پائے گا بڑی اچھا اچھا اچھا اچھا تو ہاں تو کریٹا کر لیجیے بک کریٹا میں ہو جائے گا یا یا ویگنار سے بھی ہو سکتا ہے اس کا تو سر کم ہے اس کا جو ہے منیمم اٹھارہ سے بیس ہزار رہتا ہے رینٹ اوکے یہ گوتم بدھ نگر میں ہے سر یہ نہیں یہ یوپی چودہ نمبر ہے اوکے ٹھیک ہے گنجائش ہو جائے گا آپ آئیے بیٹھ کے بات کریں گے اچھا اچھا ایسے ہی کر لیتے ہیں لوکیشن آپ بھیجیے پھر میں آپ سے ملاقات کر لیتا ہوں بات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نہیں اے سی ہے اے سی والی گاڑی ہے جی جی جی ڈریے نہیں نہیں نہیں ایئر کنڈیشن گاڑی ملے گی آپ کو آپ بےفکر رہیں ٹھیک ہے آپ سنڈے کو جی جی جی ٹھیک ٹھیک اوکے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے چلیے سر ٹھیک